جی ہاں میں اپنے ساتھیوں کے گروپ کے ساتھ ایک بار دوڑ کے مقابلے میں دوڑا تھا وہ تجربہ میرا کافی اچھا تھا کیوںکہ میں نے اس سے پہلے کسی بھی کھیل مسابقے میں حصہ نہیں لیا تھا میرے دوستوں کے مجھے نصیحت دے کرنے کے بعد یا پھر مجھے ابھارنے کے بعد کہ آپ بھی اس مقابلے میں حصہ لو تو میں نے اس دوڑ میں حصہ لیا اور الحمد للہ میرا اس مقابلے میں پہلی پوزیشن سے میں کامیاب ہوا